دلی میں دلی سرکار کھیلوں کے لیے بھی کافی محنت کرتی ہے جیسے کہ جیسے کہ مینٹل ہیلتھ پروگرامس چلایا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ذہنی طور پر ذہنی دقتیں ہوتی ہیں ذہنی صحت کے لیے ان کی ذہنی صحت ٹھیک رہے ٹھیک ٹھاک رہے تو اس کے لیے کافی مینٹل ہیلتھ پروگرام چلائے جاتے ہیں دلی سرکار دوارا اور کھیلوں کے لیے بھی کافی محنت کی جاتی ہے ابھی ابھی کافی ابھی کچھ سالوں میں بھی کافی اسٹیڈیمس کھلے ہیں دلی سرکار دوارا تاکہ وہاں پر لوگ جائیں کھیلیں کودیں تو کھیت کو کھیل کود کے لیے بھی کافی محنت کی جا رہی ہے دلی سر دلی سرکار دوارا تاکہ ہمارا جو یوا ہے ہماری جو آگے جنریشن ہے وہ کھیل کود کی طرف متوجہ ہو وہ تو اس لیے بھی کافی محنت کی جا رہی ہے کافی اسٹیڈیم کافی کھیل کھیلوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے کاؤنسلنگس ہوتی ہیں ایتھلیٹک کاؤنسلنگس کاؤنسلنگس ہوتی ہیں دلی سرکار دوارا تاکہ کھیلوں کو پروموٹ کیا جائے کھیلوں کو آگے پھیلایا جائے پروموٹ کیا جائے کا اسٹیڈیمس کھولے جا رہے ہیں کاؤنسلنگس ہو رہی ہیں تو یہ سب کچھ پروگرامس چلائے جا رہے ہیں دلی سرکار دوارا تاکہ یہ کھیلوں کو آگے پہنچایا جائے ہماری یوتھ کو آگے بڑھایا جائے کھیلوں میں